आं कोण उलयता आं आं कितें जालें टिचर किद्या तूं कॉल केल्लो मस्ती म्हळ्यार किदें करता मस्ती शिकना सारको पूण तो घरा कडेन तशें कांय प्रोब्लेम नासता तेगेलें तूं घरा कडेन शिकता बिगता इस्कॉलांकू तसो किद्या तुमी तेजे सारकें सारकें लक्ष दिया न्ही बाकीचे भुरग्यां फुडें तेका कोण मस्ती तेजे म्हूण बसयनाका मातसो किद्या मदीं मागीर जाय जाल्या सुद्दां तो कसो मस्ती करता म्हटल्यार शिकना म्हणल्यार तुमी मात्शें तेका मातशें हें करा न्ही शिकय मिन्स भंय घाला न्ही पास जावपा जाय इतकें अशें आमकां म्हुणो घरा कडे टायम आसता आमी कामां गेल्लीं आसता न्ही जाल्यार सुद्दां मस्ती करता आं बरें हांव पळयतां तेजें कितें जालें तें आनी किदें किदें सांगपाचें आनी दुसरें एक्स्ट्रा क्लास दिता म्हणटा तुमी न्ही एक्स्ट्रा क्लास दिता तें बरें आहा पूण एक्स्ट्रा क्लास दिल्यार तेका हाडटो व्हरता कोण तेंका बस केल्ले आसा न्ही आमच्या गांवानसून सांकवाळसून आमी ती बस केल्या ती बस दोना सुट्टा एक्स्ट्रा क्लास केली न्ही जाल्यार तेका दवरुपा पडटलो न्ही दवरुपा कोण हाडटलो सो आमी तेका हाडूंक शकना न्ही मागीर तेका टिफिनी बीन आमी दिना तुमी तेका टिफीन बी एक्स्ट्रा किदें दितली आमी किदें दोनपरां एकदां टिफीन दिता ना जाल्यार डबल टिफीन दिवपा पडटलो न्हू मागीर तुमी आतां एक्स्ट्रा क्लास दवरता म्हणटा मागीर तुमचे रिस्पोन्सिबिलिटी न्हू तुमी ते कितें एरेंजमेंट करा न्ही मागीर तो साडे तिनां घरा कडे पावतलो मागीर ते जेयतलो चारांक सो भुरग्यांक इतले लेट जेवंक कोता येना आनी मागीर तेका ट्युशन आसा पांचांक मागी ते तुमी तुमी मातशें हय तुमचे तें मॅडमी विचारा न्ही आनी मागीर सांगा किदें तें किदें एक्स्ट्रा क्लास घेतल्या तुमची रिस्पोन्सिबिलीटी घेवपा पडटली किदें आमी तेंका कशें खंयची टायमार हाडटली आमची बस दोना मागीर आमी कामां आसा मागीर आमी तेंका हाडूं शकना तुमी तेंका घरा क्लासीन मात्शें शिकया न्हू आनी तुमी कितको होमवर्क दिता सगळें घरा कडेन होमवर्क स्कॉलान कितें शिकयता तर तुमी तुमी सगलो होमवक घरा कडेन हाडून दिता हें करा तें करा तें करा भुरग्यांचें म्हण तुमी घरा कडेन इस्कॉलान मातशें शिकोवपा जाय न्हू टिचर मातशें इतकें हय हय वय तुमी शिकोवपा जाय वोय किदें तुमी लक्ष दिना पूण तुमची बीन मातशी हें आसता न्हू शिकोवपाची भुरग्यांक सगळें घरा कडेन घातलें म्हणटक कशें जाता घरा कडेन धाडलें म्हणटगी आमी भुरग्यांचे लक्ष ती आमी स्कॉलां किदें धाडटा भुरग्यां शिको न्ही तुमी म्हणटा होमवक हो घरा कडेन करा हें सगळें घरा कडेन करा सगळें घरा कडे इस्कॉलां शिकता किद्या तर तुमी घरा कडेन शिकोवपाची कितें तर इस्कॉलानूच शिकोवपा जाय न्हू सगळे घरा कडे आमी आवय बापूय घरा कडेन आसना न्ही तुमी म्हणटा होमवक दिलो घरा कडे करून हाडा एक एक सबजेक्ट आसा बरो आनी तुमी टिचरी कडें उलया मिटींग घेया न्हय भुरग्यांक इतके सब्जेक्ट सगळे घरा कडेन होमवर्क दिला कसो येतलो तुमी सगळें हें घरा कडे करून वडया घरा कडेन करून तुमी कोणाक शिकयता किदें तर टिचर आमी फी दिता म्हयन्याची फी तुमी रोखडी एक म्हयन्या जाले की फी तूं मॅसेज करता अमकां फी आसपा जाय आनी तुमची सदां इस्कॉलान आयज हे हाड फाल्यां तें हाड परां तें हाड मागीर पेरेंट्सा एक भुरग्यांक फाटल्यान सारकें रावपाचें मीस तुमची मॅनेजमेंटान मिटींग घे आनी तुमी सांगा न्हू सदां एक एक एक्टिविटी आसा तुमची आयज ड्रॉइंग कलर हाडा असले फाल्यां आनी किदें प्रोजेक्ट आहा तुमगेलें फाल्यां परां आनी किदें प्रोजेक्ट आहा बरें तुमी मातशें ना ना भुरगीं शिकता सुद्दां हांव तुमी मातशी रिस्पोन्सिबिलिटी घेया शिकोवपाची आमी शिकयता बरें टिचर दवरता म्हाका कामां काम हांगा थँक्यू